मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वह मैंने एक महिला को उसकी मदद करी थी उसके रोजगार के समय यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है वह जो महिला है मेरे पड़ोस में रहती थी वह काफ़ी गरीब महिला थी वह उसका पति जो है वह शराबी था वह अपना रोजगार चालू करना चाहती थी जिसमें मैंने उसकी मदद करी थी अब मुझे इस बात पर सबसे अधिक गर्व है की मैंने उस महिला को रोजगार शुरू करने में मदद की थी वह काफ़ी अच्छा भोजन पकाती थी और काफ़ी मेहनती भी थी तो मैं उसके जो दुकान को शुरुआत करने में उसकी मदद करी थी उसके और दुकान को बढ़ाने के लिए मैंने उसे तरह तरह के व्यंजन भी बनाना सिखाए थे और इस काम में मैंने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी यह मेरी उपलब्धियों में है और मुझे इस बात का बहोत ही अधिक गर्म महसूस होता है कि मैंने किसी महिला को उसका रोज़गार शुरू करवाने में मदद करी